हाँ भइया विश्वास इस्टेसनरी शॉप से बोल रहे हैं भइया हमें थोड़ी इस्टेसनरी चाहिए थी अपनी वैसे भइया हमें मतलब कुछ सामान चाहिए था भले ही आप एक ऐसा करिए लिश्ट पे नोट कर लीजिए हमें अभी चाहिए हम आ जाएँगे दस मिनट में आपके पास हाँ भइया थोड़ी हैं आठ दस चीज़ें हैं

हाँ भइया पाँच तो क्लासमेट के रिकॉर्ड्स चाहिए फिजिक्स और कैमिस्ट्री के पाँच पाँच हाँ पाँच कैमिस्ट्री के पाँच फिजिक्स के टोटल दस हाँ और भइया दो कलर एक्स के पेन के डिब्बे चाहिए ब्ल्यू हाँ पेन के डिब्बे ब्ल्यू हाँ ब्ल्यू चाहिए भइया ब्लैक तो है हमारे पास और भइया पाँच हाईलाइटर चाहिए ग्रीन येलो कुछ भी हो वो तो आपके ऊपर है जो भी हो आप दे देना हम तो ले लेंगे कोई से भी हों हाँ अलग अलग में दे देना डिफ़रेंट कलर्स में बढ़िया है और भइया दो पेंसिल के डिब्बे चाहिए नटराज और भइया मतलब एक जोमेट्री चाहिए था वो पेंसिल पर्स आती ना वो पॉलिथीन वाले आते हैं कौन से आते हैं बीस तीस रुपए वाले हाँ वो तीन दे देना ऐसा करना हाँ तो व ही दे देना इस्टील वाला बी एस सी कौन सा आता है वो बी पी एस जो भी है और भइया दो टेप चाहिए सेलो टेप के बड़े वाले

मतलब आप दे देना कोई सा भी बड़ा हो मतलब थोड़ा चौड़ा हो

मतलब हमें तो ये है जैसे मेन तो कॉपी वगैरह के वो पीछे से हो जाता ना थोड़ा गत्ता हो जाता खराब उधर लगाने के हिसाब से

हाँ जो भी हो वो दे देना और भइया एक फ़ाइल कवर देना

जो फ़ाइल वगैरह रखते ना जैसे अपन अपनी गाड़ी वगैरह की रखते हैं वो वाला नहीं लैदर वाला आता ना लैदर वाला लैदर में आता है ना एक लैदर में हाँ वो दे देना हाँ भइया बस यही चाहिए तो इनका आप टोटल बता दो एक बार

हाँ हाँ जो भी हैं आप रिपीट तो भले ही रहन दीजिए मैंने जो कहा है बस वो ही है आप हाँ भइया हाँ बारह सौ पचास ये भइया थोड़ा महँगा नहीं बता दिया क्या आपने तो भइया कुछ ऑफ वगैरह अरे भइया सौ पचास की कहाँ है बात हमने तो इतना सारा सामान आपको बताया ये कोई सौ पचास की बात थोड़ी ना है थोड़ा और भइया दस बीस परसेंट तो करो हजार ले लेना हजार तो आप बताओ आप कितना कर सकते हो मतलब अरे भइया फिर काहे डिस्काउंट डेढ़ सौ रुपए में क्या जा रहा है फिर तो आप हजार ही कर लो चलो ठीक है तो मैं आ रहा हूँ आपकी दुकान पे कितने बजे तक खुलती है आपकी अच्छा तो कल आ जाऊँ भइया कल मिल जाएगा सामान हाँ तो आप पैक करके रखना मैं बिल्कुल कल ही आ रहा हूँ फिर वैभव के नाम से बना देना ठीक है भइया